हमसभ लम्बा बाइकिंग यात्रा जे करयलऽ जैत छी तऽ ओहिसँ पहिने जे छै से पएरमऽ जूता हेलमेट ग्लब्स ई तरहकेँ चीज जे छै अपना शरीरमे लगा तगाकऽ तब निकलैत छी जाहिसँ कि हमर स्वास्थ्य प्रणाली इसभ जे छै से बहुत अच्छा रहय आओर एहिके लिए जे छै से हम जे छै से अपने लेल ई करबा छै जे दुर्घटना कोनो चीज तरहकेँ जे बचबाक लेल आओर जे छै स्वस्थ्य रहयके लिए अपना सभके अगर लम्बा कतहुँ यात्रा पर चलैत छी तऽ कुछ दूर चलेलाके बाद पाँच मिनट दश मिनटके ब्रेक लएकऽ चलैत छी जे कोनो तरहकेँ आगाँ स्वास्थ्यमे दिक्कत तिक्कत नहि रहय आओर भोजन ओजन करबाक लेल सड़क पर सुविधासभ जे छै से दिक्कत भइए जाइ छै लेकिन फिर भी अगर करब नहि तऽ फेर चलब केना कमर ईसभ दर्द करयके जे छै से अथी तऽ भेल हँ लेकिन एहिके लिए भी जे छै से अपन चलबयके साधन तरीका होना चाही जाहिसँ कि बहुत तरहकेँ दबाइ ईसभ चीज भी आबैत छै आओर तरहकेँ ईसभ यूज कएकऽ चलु तऽ कोनो तरहकेँ दिक्कत ईसभ चीज नहि भए सकयए